शेतकार आपलें शेतान जें पीक विकता तेंच तो विकपाकूय शकता तो विकतातूच आनी तो जी जनावरां पोसता कोंबड्यो जावं ती गाय जावं बोकड्यो जावं आनी खंयचीं जनावरां सो तो त्या जनावरां कडसून जें किदें मेळटा ताका जावं तें दूद जावं तांतयां किंवां हय तेंचे वेस्टानसून जो तो मॅन्यूवर सुद्दां जो करता तो बीन तो विकूं शकता